हांव पेटी हें वाद्य वाजयतां पेटी हारमोनियम किंवा संवादिनी अशेंय म्हणटात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगिताक सात करपाक सामकी गरजेची अशे म्हणटात गायका कडेन जी सगल्यान लागीची आसता गायका कडेन जी संवाद सादता म्हणून तिका संवादिनी म्हणटात हांव खूब ल्हान आसतानाच्यान पेटी शिकतां म्हजे शाळेचे सर विनोद म्हाळशी हांचे कडेन हांवें पेटयेचे धडे घेतलात हळूहळू शिकता शिकता म्हाका तातूंत आवड निर्माण जाली आतांय बी हांव छंद म्हणून खुबदां पेटी वाजयतां